دستگیر حسین نے مجھ سے جو ہے نا سروا سروے کروایا ہے اس سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کچھ نئی نئی معلومات کا جو ہے نا اضافہ ہوا اس سے جو ہے نا جو آرٹیفیشیل انٹلیجنس ہے یا ٹیکنالوجی کے زمانے میں گوگل جو ترقی جو ہے نا جو کر رہا ہے وائس کی جو رکاڈنگ ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو ہے نا آگے آگے جو ہے نا اس میں کس طریقے سے جو ہے نا ترقی ہونے والی ہے اور لوگ جو ہے نا اس سے کس طرح جو ہے نا فائدہ اٹھانے والے ہیں اس کے بارے میں مجھے ہلکا سا جو ہے نا اشارہ جو ہے نا مل رہا ہے اور میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے